पेन जे हम रखले छी ओ बहुत अच्छा छै आओर चलै छै पेन एहन चीज छै कि जे एगो इन्सानके बहुत दूर तक पहुँचा सकै छै जेकि हुनका बहुत ज्ञान अर्जित करबा सकै छै पेन बिना पेनके अहाँ एक कदम नहि चलि सकै छी अगर अहाँ एगो स्टूडेन्ट छी तऽ अहाँके अहाँ अगर कोइ विद्यार्थी छी तऽ अहाँके पहचान अहाँके पेन होइ छै पेनसँ ही देख लेत कि हँ ई विद्यार्थी छै ई टीचर छै आओर अहाँ पेन रखले रहै छी अहाँके अपने पास तऽ ओ अलग अहाँके छवि बताएत